हैलो सर हम लोग ग्वालियर आए हुए हैं मुझे एक बाइक की ज़रूरत थी सर

एक महीने के लिए चाहिए सर रेंट पर हमें क्या है प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं ग्वालियर में तो हम हाँ हम दो हैं तो उनके लिए बाइक चाहिए थी माधव कॉलेज के छात्र हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए आए हुए हैं ग्वालियर एक महीने के लिए चाहिए हमें बाइक जी कॉलेज के प्रोजेक्ट वग़ैरह फाइल वग़ैरह होती है ना हम उसके लिए आए हैं सेकेंड हैंड चलेगी सर एक महीने के लिए चाहिए हमें ऑनली हाँ हाँ क्या चार्ज रहेगा वह बताएँ आप मुझे हैं हैं तो बाहर से सर

एक महीना या डेढ़ महीना भी लग सकता है सर इस इस महीने कि या फिर एक्स्ट्रा चार्ज के

हाँ हाँ हाँ ठीक है सर

सर यह ऑफ़िस कहा पर है सर आपका जी मुझे हीरो होंडा की बाइक सेकेंड हैंड मिल जाएगी ना सर

ठीक है सर हाँ हाँ ठीक है सर मैं बताती हूँ ओके सर